ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرے خیال خیالات یہ ہیں کہ دنیا بدلتی جا رہی ہے دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے دنیا کے لوگ اتنا ہی بدلتے جا رہے ہیں لوگ کی تعلیم بدل گئی ہے لوگ کا رہن سہن بدل گیا ہے اور ان کے علاوہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے لگے ہیں آپس میں پیار محبت سب کچھ لوگوں نے بھلا کر رکھ دیا ہے اور جدید ٹیکنالوجی نے پرانی چیزوں کو بالکل بالائے طاق پر بالائے طاق کر دیا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارا رہن سہن ہماری زندگی کے طور طریقے اور ہمارا سب کچھ بدل چکا ہے